मेरे मेरे गाँव में एक ह मेरे हैं भौजाई भौजाई रहती थी वो भी वो भी उसको भी देवरान देवरान से भी अलग रहती थी उसको देख उसके पास कुछ भी नहीं थे लेकिन वह सिलाई करके करती अपना बच्चो को पढ़ाती भी लिखाती थी शूट सिलती थी सुटर भी बुनती थी सब कोई उसके घर जाते थे सब कोई सिलाते थे सिलाते थे हें डेढ़ सौ दो सौ सिलाई गई है सब लोग यह काम करते हैं सिलाई का काम करते हैं आ पैसा खूब मिलते हैं सब लोग देते हैं अपना ह काम करते हैं आ हम लोग देखते हैं हमको तो सिलाई नहीं आते हैं लेकिन हम गाँव में गए हैं मेरे मैके में मेरे ही भौजाई गाँव की थी दूसरे मोहल्ले की थी यानि की हमलोग सभी जाते थे देखते थे हर हर कला का डिजाइन बनाती थी कभी लम्बी बांही का कभी छोटी बांह का ब्लाउज सीती थी बहुत मेला उसके घर लगता था लगी थी मेला सब लोग उसके सिलाई पर सब लोग ज ह जो भी जिसको पास है अह उसको भी मेरे भौजाई को सब लोग देते थे जैसे हाथ कौनों चीज होते हैं उसको सब लोग देते थे अब सिलाई है थी आगे निकल गई थी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर के आगे बना दी उसका बच्चा भी सरकारी नौकरी में आ गए थे आ गए थे जब वो कमा रही थी ख तब उसका बच्चा कहते हैं कि माँ अब बहुत है सिलाई की थी लेकिन आँख चली जाएंगी आप बहुत इसको ब बन्द कर देना हम लोग जब कमा रहे कमा रहे हैं तब क्यों आप सिलाई सीखेंगी लेकिन तब उसकी माँ ने बन्द कर दी है सिलाई करना हाँ लेकिन आजकाल इतनी मंहगाई है अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे कैसे लिखाएंगे कैसे भेजेंगे आ कैसे अपना भी खर्चा करेंगे आ साड़ी भी सब लोग किनते थे साड़ी भी किनते थे आ सोचते थे कि हम साड़ी भी पहने बिलाउज भी पाँच सौ एक हजार हर कला का हर डिजाइन हर तरह का कहीं लगता है आ के नाह चलता है उसको भी किनते थे कितना महंगा है सिलाई सीख करके अब सब लोग धनी हो जाते हैं आजकल अपना काम सिलाई करके अपना काम चलाना चाहिए सिलाई करना भी चाहिए कितना पैसा सिलाई में सब लोग बन जाते हैं चाहे दर्जी हों चाहे कोई भी हो सिलाई में भी जितना कौनों काम में नहीं जितना सिलाई में पैसा भी मिलते थे महंगाई है शूट सिलते थे सुटर बीनते थे हाँ ब्लाउज पेटीकोट ब्लाउज पेटकोट फाल फाल पिको सबलोग करते थे जिसको भी पैसा लेते थे सब लोग देते थे लोग डिजाइन एक एक तरह का जो भी चलते थे उसका ब्लाउज भी सीते थे